हा मां टुटल तारो ॾिठो आहे उल्कापिंड ॾिठो आहे बचपन में हिकु दफ़ो ॾिठो हुयो त मूंखे ॾाढो ई सुठो लॻो हुयो पर मां ओॾीमहिल सोचा पई कि इहो सही में टुटल टुटल तारो हुयो कि मुंहिंजो भरम हुयो त मां इहो कढी बाक़ी हा असां टीवीन वग़ैरह में त ॾाढो ॾिसंदा आहियूं कि टुटंदो तारो ॾिस त उन खां कुझु घुर त उहो मिली वेंदो आहे असां ईअं ॿुधो ॿुधो आहे कि भाई घुर उन खां कुझु त पर मां हिक ॿी बि ॻाल्हि ॿुधी आहे उन खां पोइ छा थींदी आहे हिकु दफ़ो मूंखे उहो ॾिसण जी ॾाढी ई इच्छा आहे त मां उहो ॾिसां त कढी मां उहो कढी उहो ज़रूरु मां ॾिसंदमि ऐं उन जी मां ज़रूरु ई सोचंदमि कि हिकु फ़ोटू खीचे रखां त जीअं मां माण्हुनि खे ॿुधायां कि मां उहो उल्का उल्का पोइ छाज थी आहे मां ॾिठो ॿुधो आहे कि भाई हिकु साथ ॾाढा सारा तारा बि टुटंदा आहिनि ऐं हाणे तक त ईअं ई पतो हुयो कि हिक ई तारो टुटंदो आहे ऐं टीवीन वग़ैरह में ईअं ॾिसंदा आहियूं असां कि भाई हिक ई तारो टुटंदो आहे त उन खां माण्हू कुझु घुरंदा आहिनि कुझु उन खां उन सां चवंदा आहिनि कि मनोकामना पूरी थींदी आहे हाणे अलाई इहो सच आहे अलाई कूड़ु आहे पर माण्हू घुरंदा आहिनि त असांखे मूंखे बि ईअं लॻंदो आहे कि कढी मां टुटंदो तारो ॾिसां त उन खां कुझु घुरां ऐं उल्कापिंड ॾिसण जी त मुंहिंजी ॾाढी ई तमन्ना आहे त मां चाहींदमि कडहिं न कडहिं उहो ज़रूरु ई ॾिसां